फोटू ऐडिट करने आस्तै फोटू पैह्लें असें खिच्चनी खिच्चियै ऐडिट दी जरूरत गै निं पौंदी जिस बेल्लै ऐडिट करना बी पौंदी तां उद्धर अस इक लाग दो तिन्न दो तिन्न ऐपां होंदियां जां बी सिक्सटीन होई गेआ बीटा ऐप होई गेआ ओह्दे बिच्चूं ऐडिट करी लैंदा बंदा इन्नी फेस ऐडिट दा बी आप्शन होंदा कि अस फेस इस तरह् बनाई सकने आं बाकी ओह्दे बिच ऐक्सट्रा चीज बी अस ऐड करी सकने आं जि'यां पिच्छै बैकग्राउंड होई गेआ ओह् चेंज करी सकने ओह् अच्छा लोआई सकने आं बाकी वर्ड होई गेआ ओह् बी लोआई सकने आं किछ बी मतलब अपनी चीज किछ बी ऐडिट करी लैओ जेह्ड़ियां चीजां तुसें ई अच्छियां लगदियां जि'यां पिच्छै कुसै बेल्लै कोई बैकग्राउंड निं ठीक हा उं'दा जंदू कुसै दिन फोटू खिच्चना पौंदा बैकग्राउंड निं ठीक हा उं'दा ते ओह्दे आस्तै होंदा कि बैकग्राउंड बी चेंज करी सकने अस बैकग्राउंड दे आप्शन उप्पर कीता टैप कीता ते आप्शन बैकग्राउंड दे उप्पर ऐड कीता ते बैकग्राउंड आई गेआ फ्ही जिस मर्जी दे मतलब तुसें ई जिस मर्जी जिस टाइम दा ऐडिट ओह् चाहिदा ओह् बैकग्राउंड चाहिदा तां तुस बैकग्राउंड लेआई सकने बैकग्राउंड बिच एह् होंदा कि तुस मतलब ऐडिट इ'यै कि तुस फोटू जैदा अच्छा आई लगदा ते तुस फुटनैस बुकसिंग पावर बी बनाई सकने कि वाह् यार इन्ना स्हेई फोटू मतलब उस फोटू च इन्ना कुछ होंदा नेईं लेकिन जिन्ना ऐडिट मार मार के फोटू बी फोटू गी हाई क्लास बनाई दित्ते दा होंदा कि वाह् ओह् यार एह् बस फोटू होऐ ते कोई ऐसा गै फोटू होऐ एह्दे कोला उप्पर कोई फोटू गै निं होऐ जित्थै तगर मेरा कम्म ऐ कि पैह्लें नां फोटू अच्छे खिच्चने अच्छे खिचगे ओह्दे बाद बाकी सारे जिन्ने दीन दुनिया दे जिन्ने फोटू खिच्चने न बाकी सारे भेजी देने न ऐडिट उडिट मारियै सारा कम्म मेरा ऐडिट मारदे फ्ही इन्ना सीरियस इक बार ते इन्ना किछ होआ कि असें ई अपने कालेज दी पार्टी भी उत्थै गेदे फोटू फोन ते मेरा बी उत्थै फोन फोटू शोटू खिच्चे ते ऐप डाउनलोड कीती डाउनलोड ते चलो पैह्लें बी थी फोटू ऐडिट असें करी कुरी करी कुरी बाकी उं'दे नखरे भाई नखरे लग्ग कि फोटू उद्धर निं एह् बैकग्राउंड ठीक निं ऐ दूआ कर जी एह् कर ओह् कर वैसे बी दमाग ते वैसै गै खराब होई जंदा लेकिन अपने ते वैसै बड़े अच्छे फोटू ऐडिट मारी मूरियै रखदे रौंह्दे कि गैलरी बिच गै पूरी स्टोरी पोस्ट किछ करना होऐ वाह् वाह् लेनी होऐ खास कर लोक एह् बी लेई सकदा बंदा ओह् ते हां ऐडिट असे हां दो तिन्न दो तिन्न कि बड़ियां जैदा ऐप्स न लेकिन मेरे मेरे हिसाब च खाल्ली इक गै बैस्ट ऐप ऐ ओह् बी सिक्सटीन ते बी सिक्सटीन बिच बड़ी जैदा हां एह् बी बोल्लां दे आं बड़ी जैदा ओह्दे बिच फीचर्ज न कि ऐडिट दी फेस ऐडिट बैकग्राउंड ऐडिट बी सिक्सटीन बी अच्छा ऐ ओह्दे फिल्टर हां फिल्टर दी अलग फिल्टर दी गल्ल करचै तां फिल्टर बी बड़े अच्छे अच्छे न ब्लैक होई गेआ ब्लू ग्रीन ब्लुइश बड्डे बड्डे बैकग्राऊंड बी हैन उ'दे बिच सारें कोला जैदा एह् चीज अच्छी ऐ कि ओह्दे बिच अस होर चीजां बी ऐड करी सकने खाल्ली इक चीज निं कि एह् ही चीज ऐड करनी ऐ मतलब बड़ियां जैदा चीजां ऐड करी सकने अपनी फेबरेट जि'यां असें बैक्ग्राऊंड निं ठीक ऐ जां साढ़ा कोई हां बैकग्राऊंड निं ठीक होऐ तां बैकग्राऊंड पर अपनी फेबरेट बैकग्राऊंड लेई सकने ते उप्पर ओह्दे ऐक्सलरेटर बी उप्पर करी सकने थल्लै करी सकने जिन्ना अपनी मतलब कुल अपनी ओह् ऐ कि हां एह् अच्छी ऐ एह् अच्छा लग्गा दा ओह् अच्छा लग्गा दा अपने स्हाब तुस जैदा फोटू ऐडिट करी सकने ते फोटू खिच्चने दा बी कम्म ऐ ते ऐडिट दा मेरा कुसै दा फोन निं लैना में कुतै में बड़ी इ'यां होंदा कि नेईं यार एह् फोटू अच्छा नेईं इसी ऐडिट करी लेओ ते ऐडिट करना बी अच्छा लगदा बाकी भेजने दा ठेका कि हां ओह् उ'नें ई ते भेजे गै निं ते उनें ई भेजो प्ही फोटू ऐडिट मारो हर बारी मेरा एह् कम्म होंदा कि फोटू खिच्चना ऐडिट मारना ओह्दे बाद सारें ई भेजी देना कि फोटू भेजी देओ भाई ओह्दे बाद नखरे अलग एह् निं अच्छी ओह् निं अच्छी बड़ियां चीजां हैन कि जिनें गी अवाईड़ बी करनियां पौंदियां ऐज ए फोटोग्राफर ते ऐडिट अच्छा लगदा ते करना बी ते फेबरेट बी है ते पैशन बी है